हैलो हां जी कुद्धर दा बोला दे तुसें अहें थुआढ़े कोला इक सूट लैता हा ते साढ़ा सूट खराब निकलेआ ते रेट तुसें हाई फाई लाया आहो थुआढ़ी दकान उप्परा लेआ जेह्ड़ा कल लेइयै गे दो ज्हार दा कदें असें धोता ऐनी ऐ ते फिर असें लाएदा हा ते ओह् पूरी काटन काटन ऐ गै निं सिल्क च खराब होई गेआ ते छरछोई गेआ कपड़ा ते होर कोई कपड़ा हैनी ऐ तुस आक्खा दे हे काटन ऐ ते अस लेई लैओ ओह् सूट दो सौ रपेऽ दा बी निं ऐ जेह्ड़ा दो ज्हार दा दित्ता नेईं आ कोई निं अस कल कोई निं कल आन्ने आं थुआढ़ी दकान उप्पर ते फिर तुस चेंज़ करी लैएयो ना चेंज करी लैगे पूरे पैसे लैने असें बापस चल ठीक अस आन्ने आं ते फ्ही अस पूरे पैसे लेई जाना कुतै असें दो ज्हार रपेआ दित्ता कोई इयां थोह्ड़े ना दित्ता ठीक ऐ ठीक ऐ